وعل السلام علیکم کیا یہاں کوئی خاص نان ویج ڈش ہے جس کے لیے آپ کا ڈھابہ بہت مشہور ہے واہ مرغ مسلم کے بارے میں کچھ بتائیں کیسے بناتے ہیں آپ بہت نام سنا ہے اس کا سن کر تو منہ میں پانی آ گیا اور مٹن کڑھائی کے بارے میں لگتا ہے آپ لوگ ذائقے میں واقعی نمبر ون پھر تو مرغ مسلم اور مٹن کڑھائی دونوں آڈر کر دیتی ہوں ساتھ میں تندوری نان بھی لے آئیں اوکے کوئی بات نہیں ذائقے کے لیے انتظار بھی منظور ہے ہم انتظار کر لیتے ہیں آپ کے مرغ مسلم اور مٹن کڑھائی کا ٹھیک اوکے